हाँ हमारे बालाघाट जिले में कुछ लोकप्रिय पारम्परिक व्यंजन हैं जैसे गुझिया भड़ता बैगन का भड़ता मुँहना का सीरा ये हमारे यहाँ पर बहुत ही खाया जाने वाला पकाने जाने वाला व्यंजन है इनके लिए हम नार्मल चूल्हे या गैस पर किसी भी बर्तन में इनको बना सकते हैं बैगन का भरता बनाने के लिऐ एक बार इसे भुना जाता है बैगन को पहले तवे पे उसके लिए अलग से एक बर्नर आता है जार टाइप का उस पे हम किसी भी चीज को भुन सकते हैं अगर हमारे यहाँ पर अगर कोई खाना खाना चाहता है तो वो आसाठी चाट हाउस में जाकर खाना खा सकता है वहाँ पर किफायती रेट पर खाना मिलता है और सामग्री भी बहुत अच्छी पारम्परिक व्यंजन हैं और इसका अपना अलग ही महत्त्व है असाटी रेस्टोरेंट का यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है बाकी जगह भी अच्छा है लेकिन ये होटल काफ़ी महँगे हैं और यहाँ का खाना हमें कुछ ज़्यादा ही महँगा मिल जाता है इसलिए असाठी चाट हाउस में जाकर कोई आप खाना खा सकते हैं और पारम्परिक व्यंजन बनाने के लिए कोई ज़्यादा कठिन विधि नहीं है इसे आसान तरीके से घर पे बनाया जा सकता है लैप्सी हम जब दिवाली मानते हैं तो लैप्सी रोटी बनाते हैं सुरन की सब्ज़ी हमारा पारम्परिक व्यंजन है सफेद चावल के आटा का चील्हा ये सब हमारे यहाँ बनाया जाता है